फल के दुकानदार बोल रहे हैं कौन कौन सा फल है अभी और और जी और कुछ

और जी जी बोलिए ना आम कैसा है ज्यादा महंगा वही ज़्यादा बोल रहे हैं कौन आम है कौन सा आम है पका हुआ है कच्चे

हाँ वह कैसे है चलिए दी दीदी उसका भी तो ज़्यादा बोल रहे हैं सब का रेट बढ़ा के ही बोल रहे हैं

और कौन बोले थे फल संतरा कैसे है वह चालीस आपका रेट बढ़ते रहता है